देशान जाय तें नामनेचे दोतोर आासत वेगळे वेगळे डिसिझाचेर ट्रीटमेंट दिवपी दोतोर आसात पूण ह्या दोतोरांची आपली स्वताची प्रायवेट वेगळी हॉस्पिटलां आसात जेची फीझ बी खूब आसा जी लोकांक परवडना सरकारी हॉस्पिटलां हॉस्पिटलाय बी आसात पूण सेवा जशी जाय जे सुविधा जशी जाय लोकां परेन ती पावाना आनी लोक ह्या गोरमेंट हॉस्पिटलान बी वचपाक खूप टालतात सरकारा मुखार जाय ती आव्हाना आसात लोक संख्या आसा आता ही लोक संख्या खूब आशिल्ल्या कारणान हॉस्पिटलान सोई सुविधा जशी जाय तशी लोकां परेन सुविधा तशी पावाना खाटांची म्हण खुर्ची म्हण औशधाची म्हण जी अत्यंत गरज आसा औशधाची जी औशधां हॉस्पिटलानी जाय ती जाय तशी लोकां परेन पावाना आनी लोकांची मरपाची वेळ येता लोकांचेर मरपाची वेळ येता आनी एक सांगपाचे जाल्यार गरीब लोक जे हॉस्पिटलानी एडमीट जातात तांचेर जाय तशी ट्रीटमेंट दिवप जाय ताका वखद मेळप जाय तें तशे जायना आनी जे बरे पेशंट येतात तांचेर रेकडीच ट्रीटमेंट जाता किदे तें डायरेक्ट आपले डॉक्टरा कडेन तेची वळखी उरता जेणे करून तेंची ट्रीटमेंट जी आस् फास आसा आनी गरीब लोक बाबडो थंचे थंयच तेंचेर दुर्लक्ष केलें वयतां ज्या लोकांक आतां खूब फेस करपाची पाळी येला लोकांचेर खूब फेस करपाची पाळी येलां जी लोक तशेंच बॅडीचेर उरतात जाचेर वखतां जांकां वखदाची खूब बेगिना बेगीन गरज आसता ती जायेना मागीर तीन वर्सां कोवीड आयलो ह्या कोवीड काळाचेर ऑनलायन जी एज्यूकेशन एज्यूकेशन जाले ऑनलायन किदे म्हण्टा ते सगळेंच ऑनलायन जाले आनीक जाव मूर भुरग्यांच्या हाताक जो आता मोबायल म्हण जो आतां एक एडिक्ट लायलो तो आतां भुरग्या हातांतल्यान जो मोबायल सुटपाची गरज आसा ती मोबायल सुटपाक जाय जेणे करून आतां गोरमेंटान हाजेर खूब विचार करपाची गरज आसा